تحریر پر آپ کا یہ سوال یوں تو بہت ہی اہم ہے اور اس کے جواب کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے اس جواب میں کئی پہلو ہیں میں ایک دو پر ہی بولوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے اور مختصر بھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ تحریر معاشرت کا ترجمان ہوتی ہے انسان کے ذہن میں ایک چیز یا واقعہ کے متعلق مختلف خیالات آتے ہیں ان خیالات کو ایک بہترین سانچہ اور خوبصورت تھیم میں پیش کرنا تخلیقی تحریر کہلاتا ہے تحریر کے تخلیقی پہلوؤں اور تکنیکی پہلوؤں کا تحریر میں خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر گرامر کے بات کریں تو گرامر اور قواعد کسی بھی تحریر کے لیے بہت اہم ہوتی ہے اگر گرامر کی غلطی ہو تو تحریر کی شان باقی نہیں رہتی اور ساخت کی بات کریں تو اس کی بہت اہمیت ہے اور اسی بناوٹ اور ساخت سے تحریر میں اور لکھاوٹ میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہوتی ہے کوئی بھی تحریر بہتر اس وقت ہوتی ہے جب وہ گرامر اور ساخت اور بلاغت سے آراستہ ہو لیکن اس بات کو جاننے کے لیے میں نے کوئی تحریری کورس نہیں کیا ہے لیکن میں یہ کورس کرنا چاہتا ہوں